شادی پر لوگ دلہنوں کو زیادہ تر بیسر دیتے ہیں اور ان کے لیے بہت سارے تحفے ہوتے ہیں اور جہیز میں انہیں صوفا ٹی وی کولر اور بیڈ اور ساری ضروتوں کے سامان دیتے ہیں چوں کہ ان کے ماں باپ کی طرف سے آتا ہے اور سونے کا سامان دیتے ہیں ہار نتھ ٹیکا بیسر جھمکے اور شادی پہ ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ سارے دولہا دولہن کے ہوتے ہیں انہیں پیسے بھی دییے جاتے ہیں شادی میں بہت سارے لوگ پیسے دیتے ہیں بہت سارے تحفے دیتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی دے دیتا ہے اور یہ جب پیسے تحفے جو رہتے ہیں وہ دلہن اور دولہا کے ہوتے ہیں اور انہیں جہیز میں بھی بہت سارا سامان ملتا ہے سارا ضرورت کا سامان ہوتا ہے سب کچھ سب کچھ ان کے ماں باپ ضرورت کے حساب سے سارا سامان ضرورت سے زیادہ سامان دیتے ہیں جو مہمان آتے ہیں وہ بھی تحفے لے کے آتے ہیں دولہا دولہن کے لیے دولہن کو ملتا ہے تحفہ دولہے کے گھر سے بھی آتا ہے دولہن کے لیے تحفہ زیادہ تر لوگ نارملی زیادہ تر لوگ بیسر ہی دیتے ہیں دلہن کو وہ لوگ